اتر پردیش میں پہلے تو بہت ہی زیادہ سمجھ لیجیے ترقی بالکل تھی ہی نہیں وہاں جو لوگ بیل گاڑیاں چلایا کرتے تھے بیل گاڑی چلتی تھی وہاں کا سامان لوگ ایک دوسرے بیل گاڑی پہ لے جاتے تھے آٹو رکشا یا پھر بس گاڑی ریلوے اسٹیشن کچھ تھا ہی نہیں ٹانگے وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے میں ماشا اللہ وہاں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اب ریلوے اسٹیشن ٹرین ٹرک بس گاڑی ہر چیز موجود ہے وہاں آپ آسانی سے کچھ بھی لا لے جا سکتے ہیں وہاں ٹرینیں اتنی ہیں ماشا اللہ اب سپرفاسٹ ایکسپریس بہت ساری ٹرینیں ہیں جس سے آپ بہت جلدی سفر کر لیتے ہیں وہاں کچھ بھی سامان لے جانا ہو پہنچانا ہو بہت جلدی آ جا سکتا ہے بہت کم سمئے میں اپنی منزل پہ پہونچ جاتے ہیں بہت آسانی سے بھاری سے بھاری سامان لا جا سکتے ہیں پہلے حالانکہ کی ایسا نہیں تھا پہلے بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی لوگ مہینوں گھنٹوں اپنا سفر کرتے تھے رکشے پہ لے جاتے تھے پھر پہونچتے تھے اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے اب آپ موٹر بس پہ ریل ریل پہ یا پھر گاڑی پہ ٹرک پہ بس پہ جس پہ چاہیں اپنا سامان لا جا سکتے ہیں بہت آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اپنی منزل پہ پہونچ سکتے ہیں اب آپ کو مشکلات نہیں اٹھانی پڑتی ہیں پہلے بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑتی تھیں اب سفر بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے